जोंनिया बोसोर गोदान फैबा बैसागुआव फार्स्थआवनो दिन हाबजेनबानो सबाइ गोरान एवनांगौ बोसोर गोदानखौ आं खिन्थिलांनोसै सोरबा मिथियैफ्रा बुजियैफ्रा खिन्थाबासो मिथियो सबाइ गोरान एवबाय जाहाथे बिबार बिला माला सुबाय मोसौआ माबसे सुबाय गानहोबाय बोरमा लादोंबा बोरमानो सुबाय मोसौनो सुबाइ मालाखौ गानहोबाय सबाइ गोरान एवबाय सारबाय माबा आरो बे नेम खालाम खालि लौथिजों बुनो मोना जोंना माबा मोनसे मोसौ बुग्रा आइजें दङ बेजोंसो जोङो बुयो बे दिन समाव बोसोर गोदान बैसागु जोंनि रंजानाय समाव मोसौखौ लावथिजों बुनो मोना जोंहा बुग्रा बिफां दङ आं नामखौ बावबाय बेजों बुयो अखानायैसो लावथिजों बुनो मोनो आमफ्राय दा बे बैसागुनि नेम खान्थिया थांलायाबाय आरो दमासि फैबा आरो दमासि एक हाबनायजों लोगोसे जोङो नेमखौ फालिनांगौ हरावनो जोङो दावला गेसेरै सायावनो जोङो जोंनि फानजाराव बाख्रियाव माइ सोनानै लानायखौ जोङो हरावनो दावला गेसेरै सायावनो जोङो गिदिंनांगौ गिदिंनानै दुगैस्रां लोबस्रां उन्दुनांगौ आरो नों मा जायो बे दिनआवनो जोङो एन्थाब जायो ना लारु जायो ना फिथा जायो बे दिनआवनो जानांगौ लोंनांगौ सोरबा रंजाबाय सोरबाया अमा दोननानै अमा जाबाय फिबाय बे थांलायबाय दमासिनि औ दमासि फालिनाया बेनो दा आं बेखौनो खिन्थादों फालिनायखौ आमफ्राय आरो आमसि सुवा फैबा बर'नि फालिनाया आरो न'आव गैयाबाबो फिथाइ सामथाइखौ बायनानै जयैनो गथ' गथाइ आनारस फिथाइ खान्थाल फिथाइ जुखाम मा फिथाइ ओंखारो बेखौ बायनानै गथ' गथाइ जोङो ज' जानांगौ नारें जुमब्रा बायदिसिना जलफि आनारस औ बेखौ बायनानै जायो जोङो गथ' गथाइ न'आव औ फुजा होनानै जायो औ आरो बे थांलायबाय आरो नै बैसागु फैबाथाय सबाइ गोरान एवनाय आरो मोसौ थुखैनाय बेजोंनो

औ ज' ज' मोसानाय ज' ज' रंजानाय गानै जोमै औ फिथा एन्थाव बायदिसिना लारु जानाय बे समावबो फैयो नाथाय जोंना बैसागुआ लावद्रायो आरो जानाय लोंनायफ्रा नैबे माबायावबा साबसिन जायो आघन मासआवबा बैसागुआव नै जोबहैसै सोरनाबा माइब्राफ्रा जोबहैसै थाहैला जाय गोनां बिसोर माइब्राफ्रा लारु मोनजासै फिथा मोनजासै जोबहैबाथाय गैयैफ्रा मोनजाला बे मोसानाय रंजानायजोंनो जोङो बैसागुखौ हगारहरनोसै